उतर प्रदेश जा कुझु नामी पत्रकार आहिनि जेके पैंजे पत्रकारिता जे ज़रिए सुठो विशलेषण कंदा आहिनि ऐं अवाम उन्हनि खे ॿुधणु चाहींदी आहे मिसाल तौरु संतोष वालमीकी अनिल त्रिपाठी नवनीत मिश्र मीना इरफ़ान शशि शेखर ऐं संजय